ہیلو کیا آپ تانیہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں میں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے کچھ کھانا آڈر کیا تھا اور مجھے اس میں تھوڑی مٹھائی بھی ایڈ کرنی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں پر مٹھائی بھی بہت اچھی ملتی ہے اچھی رینج میں مل جاتی ہے تو آپ کے یہاں پر کون کون سی مٹھائیاں ہوں گی ویسے مجھے حلوہ چاہیے تھا اور تھوڑی آئس کریم بھی چاہیے تھی آپ ڈھائی سو گرام حلوہ کر دینا اور دو پیکٹ آئس کریم کی کر دینا اور مجھے اس کا ریٹ بتا دینا کیا ہوگا کیونکہ میں نے مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کے یہاں کی آئس کریم وغیرہ اور حلوہ مٹھائیاں کیسی رہتی ہیں اور اور گلاب جامن بھی میرے کو دے دینا پانچ سو گرام ٹھیک ہے اور مجھے آدھے گھنٹے میں چاہیے یہ کیونکہ میرے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں تو میں ان کے سامنے آپ کی اس ڈش کو رکھنا چاہوں گی تو آپ مجھے آدھے گھنٹے میں بھیجوا دیجیے